ہمارے یہاں ایک عروج ٹرویلس والے ہیں وہ ان کا کام یہی ہے کہ وہ گائیڈس دیتے ہیں اور گائیڈس کی سروس فراہم کرتے ہیں اور ہمارے علاقے کے سیاحوں کو وہ گائیڈیڈ ٹور پیش کرتے ہیں یعنی گائیڈ کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور وہ انگلش اردو اور اپنا عربی زبان اور انگلش زبان سب جانتے ہیں ان کے گائیڈیڈ وہ سب زبانیں بول سکتے ہیں اور وہ ہمیں ٹور پہ بھی لے کے جاتے ہیں